कृषि करने के लिए हमें सबसे पहले गि अनाज की आवश्यकता होती है अनाज हमें अनाज की आवश्यकता होती है हम अनाज के द्वारा ही कृषि कर सकते हैं और उसके लिए हमें अनाज के बाद ट्रेक्टर ट्रालियों की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि हम कृषि को जिससे कि हम हमारे अनाज को खेतों में बो सकें और कृषि अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न हो इसीलिए हमें उसमें कुछ दवाईयों का मिश्रन और कुछ घोलों के लिए हम मिश्रन करते है जिससे कि हमें कृषि में बहुत परिवर्तन दिखता है उसके बाद हम कृषि को अपने हिसाब से करते हैं न किसी के सुनने से और ना ही किसी के कहने पर अपने हिसाब से जो अपने को उचित लगता हमारे कृषि में हम उस अनाज में उस तरीके का ही बीज तथा प्रोडक्ट डालते है और उसमें ही अपने हिसाब से दवा दवाईयों का सेवन कराते हैं